इअं त मुम्बई शहर में रहण जे लाइ ॾाढियूं जॻहियूं आहिनि अगरि कंहिंखे वॾियूं सु सुविधाऊं खपनि त उन्हनि जे लाइ सुठियूं सुठियूं होटलूं आहिनि अगरि कंहिंखे सपोज़ अगरि घटि अघु में खपे त उहो गुगल करे ॾिसनि ॾिसी सघनि था मुम्बई में कहिड़ी कहिड़ी जॻह आहे जेकी सस्ते में मिली सघे थी मुंबईअ में होस्टल आहिनि जेके होस्टलनि में जिनि स्टूडंट्स खे जेके ॿार आहिनि जेके स्टूडंट्स उन्हनि खे रहण लाइ सुठी होस्टलियूं आहिनि ऐं जिनि जा अलॻि अलॻि अघु आहिनि ॿियो जेके धर्मशालाउनि में रही सघनि था उहा धर्मशालाउनि में रही सघनि था ॿियो पेइंग गेस्ट आहिनि पेइंग गेस्ट में उन्हनि खे खाधो पीतो बि मिली सघे थो हुन में ॿियो सरकारि बि पब्लिक वेल्फेयर डेवेलप्मेंट हाउस ठाहे रखिया आहिनि जिनि खे सस्ते में रहिणो आहे उहा सस्ते में रही सघनि था ॿियो